न'आव बिदिनो बिबार बिबार बारि बानायबा बिदिनो फैसायाथ' थाङो ओमफ्राय माने एत्थ'बां एक्सपेनसिभ बो नङा आंथ' बिदिनो टाब बायदिसना बायनायाव थाङो आरो फैसाया बिबारफ्राबो आं बांसिन बिबारफोरखौ बिदिनो लोगोनि न'निफ्राय एखनबा सोरबा खुरमानि बिमाय बिमानै बेबादिनो खुर्माफोरनि न'आव बिदिनो बिबार नुबा आं दालाय खेबस'नानै लाङो आं बिबारफोरखौ बांसिन बायनायानो जायो ओमफ्राय बिदिनो एखनबा गैथाराबा बायहैयो ओमफ्राय बे माबा बिबारफोर बिफांफोर बायनायाव थाङो आरो फैसाया ओमफ्राय बिदिनो साजायनो थाखाय टाब ओमफ्राय स्टेन्ड आरि बायनायाव बेयाव थाङो थेवबो थाङोब्लाबो एथ' एक्सपेनसिभ नङा आंनि बादिब्ला बिबार बारिखौ सामब्लायनाया बेसेन खमबो नङा ओमफ्राय बेसेन गोसाद्रायबो नङा माने मेडियाम